असांजे खेत्र में मानसून जो मौसम ॾाढो सुठो हूंदो आहे चओ हरियाली हूंदी आहे त उन हरियाली में सभु बढ़िया सां अॼ मानसून ॾाढो सुठो हूंदो आहे बारिश में सभु ॿार बच्चा सनान बी कंदा आहिनि ऐं सभु सुठो हूंदो आहे असां सभु ॼणा सभु मौज कंदा आहियूं पाणी बिल्कुलु बढ़िया सां निक निकरी वेंदो आहे असां मतिलबु ॿार मज़े मज़े सां हुन में बारिश में सनान कंदा आहियूं असां बि पाण बी कयूं कोई मतिलबु इहो न आहे मानसून ॾाढो सुठो हूंदो आहे वण सावा सावा लॻंदा आहिनि धोपी वेंदा आहिनि वण ॾाढा धोपी वेंदा आहिनि बढ़िया सां ॾाढो त सभु मौज कंदा आहियूं बारिश में असांखे कोई तकलीफ़ न थींदी आहे नालियुनि में पाणी निकरी वेंदो आहे मानसून जो पाणी जेको हूंदो आहे उहो सफ़ा थी वेंदा आहिनि वण नाली सभु सफ़ा थी वेंदा आहिनि